नमस्ते सर

हाँ सर मुझे आम का पेड़ चाहिए था कौन कौन सा पेड़ है आपके पास मतलब नर्सरी में अच्छा आपके पास फूल भी हैं जैसे फूल का पेड़ वगैरह अच्छा मुझे गुलाब का पेड़ चाहिए

लाल वाला चाहिए पचास रुपये का पचास का इसका हलो मुझे पाँच पेड़ चाहिए एक पौधे का दाम पचास रुपये है अच्छा कुछ कम नहीं हो सकता है या पहले

पहले आप बताइए रेट कम करके थोड़ा बताइए तब हमें पसंद आएगा तो हम आपसे लेंगे

अच्छा तो तो कौन सी जगह पर लगाना सही रहेगा उसको देखो हाँ जैसे कि वह गमले वाले में या गमले वाले में जो मिट्टी होता है उसमें या फिर जैसे जैसे हाँ

फिर चलिए ठीक है ठीक है नमस्ते